ہیلو سوئگی ہیلپ لائن سے بات ہو رہی ہے جی میرے ایریا میں حمزہ علی شان نام کی ایک ہوٹل ہے میں اکثر وہاں جا کر کھانا کھاتا ہوں وہاں پر کھانا تھوڑا اسپائسی بناتے ہیں تو میں اسپائسی کھانا نا مجھے چلتا نہیں ہے تو کیا آپ کا جو یہ سوئگی اپلیکشن ہے اس میں کوئی ایسا فیچر ہے کیا جس میں میں ہدایت دے سکوں کہ جو میرا آڈر رہے گا اس میں آپ مصالحہ کم ڈالیے جی ہے کیا ایسا فیچر تو اگر میں آپ کے اپلیکیشن میں لکھوں گا کہ مجھے کم مصالحے والے چاہیے تو ریسٹورین کو برابر انفارمیشن جائے گی مجھے ویسا ہی کھانا ملے گا اچھا مل جائے گا کیا انہیں یاد رہے گا اچھا ٹھیک ہے شکریہ